हमारे यहाँ एक संगीता दीदी हैं वो समूह से जुड़ी हुई हैं कोई भी सूचनाएँ आती आता है वो गाँव में जाकर सबको बताती हैं कि ये सूचना निकला है अगर हम हमारे पास मोबाइल है अगर हमें मोबाइल से भी कोई जानकारी लेना है तो हम मोबाइल से ले लेते हैं टी वी से ले लेते हैं अखबारों से ले लेते हैं कहीं क्या कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है अच्छी अच्छी चीज़ें जो आती हैं हम मोबाइल से ही सर्च करके देख लेते हैं कहाँ घटनाएँ चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं जो दुर्घटना होती है हम मोबाइल से अपने देख सकते हैं यूटूब से गूगल से फेसबुक से इश्टाग्राम से भी देख सकते हैं ये सब घटनाएँ अगर घटनाएँ देख सकते हैं